बिहारक समाजके महिला भुमिकासे समयके सङ्ग केहन बदलाव भेलय हन बहुत बदलाव भेलय हन पहिला समय समयमे तऽ महिला महिलाके कोइ इज्जत नहि रहय घरमे बैठके अपन खाना पीना चौका बर्तन ईसब करय ई करहि लेकिन आजकालके समयमे तऽ तऽ बाहर जाइके अपन शिक्षा शिक्षा खेल कु कूद सब चीजमे नाम बढ़ाय रहलय हन हन शिक्षा शिक्षासँ ई लएके ओके चाँद तक महिला गेलय हन आइ पहिला जमानामे तऽ घरसँ निकलय लए नहि मिलय रऽ मिलय रहय महिला कए कऽ निकलय रहय तऽ घर परिवारके लोग बहुत किछु बोलय रहय महिला तऽ महिला तऽ पहिला जमानामे एकदम कऽ पहिले तऽ घरमे रहिके अपन जे मोन छै कभी करहिके काम नहि लेकिन आज कल तऽ पढ़ि लिखिके मतलब समाज माय बाप सबके नाम रौशन करहि महिला बिहा बिहारमे तऽ बहुत परिवर्तन भेलय हन पहिला जमानामे तऽ पहिला से अभी तऽ बहुत अन्तर छै लेकिन फिर भी फिर भी पहिला पहिला अभीमे अन्तर अन्तर छै प प पढ़ि पढ़हि खेलकूद खेलकूद सारासँ सारा चीज करिके अपना मतलब किसी भी महिलाके कर करिके

शिक्षा संस्कृति ई संस्कृति सब चीज ब बढ़ाइके करय करय छैमे महिलाके तऽ तऽ बुद्धि सब चीज सब चीज छै लेकिन ई लेकिन पहिला जमानामे तऽ महिला किछु नहि ने करय रहय लेकिन आजकाल्हि तऽ तऽ अपन